ताराके बारेमे हमर दादा दादी सब बताबै कि सप्तर्षी तारा जे हइ से सब सातो भाय हइ ओ लोक कहानी कहिके सुनाबै लेकिन एहि तरहके बात नहि रहैत छै ओ सब सब अलग अलग रहैत छै ओ सब ब्रम्हाण्डके तारा हइ ओ सब भाय नहि हइ ई सब मिथक बात हइ जे हम बहुत बच्चा रही तऽ हमर दादी आओर दादा कहानी सुनाबै कि सप्तर्षी तारा जे सात जगह रहैत छै आओर ओ जादा रोशनी दै छै आसमानमे देखला से पता चलि जाइत छै हइ ने ओ सातोके भाय बता करके कहानी सुनायल जाइत छै गाँवमे आओर बतायल जे छै कि सातो जे हइ से भाय रहैत छै ई बतायल जाइत छै लेकिन अइसन नहि हइ ई सब समाज से हटाबेके चाही आओर नया बच्चाके ई सबमे नहि बताबैके चाही जेकि ओकरा ई चीजके ज्ञान नहि होयके चाही मिथ्या बला ज्ञान नहि होयके चाही ओकरा सच्चा बात बताबेके चाही आओर ओकरा साइन्सके नोलेज भी देबेके चाही जैसे कि ओ पुराना जमाना बला कहानी नहि सुनतै कि सातो भाय रहैत छै आओर ई ई चीजके हमरो ज्ञान देल गेलै लेकिन जब हम आठवाँ पास कयलियै तब हमरा ई चीजके पता लगलै कि ओ सब जे हइ से भाय नहि रहैत छै ओ ब्रम्हाण्डके तारा हइ आओर ताराके रूपमे काम करतै